हमरा क्षेत्रमे धार्मिककऽ बहुत परम्पराके मानि देल जैत छै जेकि की कहय छै पूजा पाठ धर्म एरिया जेनाकि कबूला केलक भगवान भगवतीके ओ नियम भए जाइत छै तऽ चढ़ावा चढ़ावै छथिन ई बहुत नीकसँ कयल जाइ छै ब्राम्हणके बेसी मानता देल जाइत छै जेकि ओसभ दिन भगवानमे लागल रहय छथिन जेना भोलाबबाके नियम छै भोलाबबाकऽ बनबय छथिन पूजा करय छथिन प्रसादी चढ़बय छथिन एहिसँ हुनका बहुत पवित्र होयत छै ई नियमसभ दिन ब्राम्हण करैत रहय छै आन जे छै से ओहिसँ कम करय छै हमरा अथीमे ईसभ बढ़िआँ कयल जाइत छै जेकि की कहय छै जेना दुर्गा महारानी भेलखिन दशहरा आबैत छै तऽ सभ आदमी दशो नवरात्रि करय छै नओ दिना व्रत राखलक कलश बसिलक पूजा केलक जँ सम्पन्न भए गेल तऽ व्रत तोड़ल गेल एतबासभ दिन करय छथिन जेकि हुनका भगवान जे छै प्रसन्न रहय छथिन ब्राम्हणकऽ सभ दिन एतबा कयल जाइ छै